असां पंहिंजे खेत्र में कई चुनौतियुनि जो सामनो करूं था जीअं पेड़ पौधा लॻाइण थिया पाणीअ जी समस्या थी बिजली लाइट जी समस्या थी या सीवर जी समस्या थी इन्ही चुनौतियुनि खे पूरो करण जे लाइ असां जीअं पाणी बचाइण जी कोशिश कयूं था जंहिं सां माण्हू पेड़ पौधनि खे पाणी ॾेई सघे पशु पखियुनि खे पाणी ॾेई सघे असांखे पाणी ठीकु सां मिली सघे या बिजली बचाइणु खपे और जीअं काई दिक़त परेशानी थिए थी त असां पंहिंजे खेत्र जे पार्षद खे चई करे हुनजी समस्या खे हल करे था सघूं इन्ही तरीक़े सां असां इहे चुनौतियूं पूरी करे था सघूं